हमर सुपौल जिला बलहा गाँवमे कौआ रहय छै मैना रहय छै कबूतर रहय छै आओर तरह तरहकेँ मैना भी रहय छै ओतेक हमरा पता नहि छै ओकर नाम देखयमे ओसभ बड्ड नीक लागय छै